बिहारमे छै सांस्कृतिक पाबनि छै किछु जादा छै जेना भए गेल अपना ई छठि दीपावली दशहरा ओकर बाद होइए सामा चकेवा ओकरा बाद जे छै रक्षाबन्धन ईसभ जे छै बढ़िआँसँ मनाओल जाइ छै इधर छठिमे की छै जे हरेक आदमी जाइत छै जेना साँझके अर्घ्य होइए अपनाअरके ओहिमे सर पर जे छै टोकरी लय करके आदमी प्रसाद लयके जाइ छै घाट पर घाट पर से पूजा करेलक फेर जे छै ओ आबि जाइ छै फेर सुबहमे सूर्य उगयसे पहिले फेर जाइए पोखरि पर घाट पर जाइ छै घाट पर फेर पूजा करइए बढ़िआँसे सभ आदमी एक दूसरासे मिलयए सभकेँ मिलय से मतलब ओ शाम बहुत अच्छा होइए छठिमऽ छठिकेँ भी बहुत अच्छा योगदानए अपना यहाँ दोसरा की छै दीपावलीमे दीपावलीमे जेना अपना दीपावली होइत छै बढ़िआँसँ दिया जरायल जाइ छै पूरा शहर लागैए गाँव जेना जे बढ़िआँ लागैए ऊजियार लागैए पूरा एकदम सभकेँ खुशीके माहौल रहैए बाल बच्चासभ खूब फटक्का फोड़ैए बड़ा बड़ा आदमी अपन एक दूसरेके यहाँ जाइ छै गला तला मिलल बढ़िआँ जेना होइ छै घरके कहानी घरमे अच्छा लागै छै सभ चीज विश्वकर्मा पुजा भए गेल विश्वकर्मा पूजामे की छै हरेक गाड़ीवालासभ जेना पैघ लोहावला पैघ समान छै तऽ ओ सभकेँ पूजा पाठ बहुत अच्छासे करल जाइ छै चाहे ओ बड़ा बड़ा शो रुम जेना भेल तऽ चक्की मशीन जेकरामे आटा आटाके मशीनअर चलबैए ईसभ बहुत अच्छा धूमधाम से पूजा करयए जेकि देखयमे बहुत अच्छा लागैत छै हरेक आदमी एक दोसराके यहाँ जाइत छै आबय छै पूजामे प्रसादअर खेलक खुशी मनेलक तऽ सामा चकेवा भए गेल जेना दीपावली होइ छै नऽ ओकर सात दिन कुछ दिनके बाद सामा चकेवा करल जाइत छै सामा चकेवामे जे छै शामके बाद जे छै आदमी हरेक आदमी अपना घरसँ बाहर निकलल सपरिवार साथ आ सामा चकेवाके खुब बढ़िआँसे जेना होइ छै पर्व मनाओल जाइ छै बढ़िआँसे मनेलक सब आदमी मिलल ओहो भी जे छै से खुब धुमधाम से च्चक्क मनाओल जाइ छै दोसर की होइत छै घड़ी पाबनि घड़ी पाबनिमे की होइत छै घड़ी पाबनिमे सभ आदमी सब भरि दिन भरि राति सभ जागलक सभ परिवारसभ पूजा पाठमे लागल रहल ताकि दिआ नहि बुताबय सब आदमी लागल रहय छै पूजा पाठ करलक सब एक दूसरासँ जागल रहल भरि भरि राति जागय छै एक दूसरासँ मिलल तऽ हमरा सबके इहो पाबनिमे घड़ियो पाबनिमे खूब मन लागैए सभ आदमीके मन लागै छै एक दुसरा से मिलैत रहय छै सुबहमे जे छै से आरामसँ अपन प्रसाद आर खेलक दोसरा छै कि दशहरा दशहरा अरमे की छै सभ आदमीके कपड़ा नया नया कपड़ा बाल बच्चाके देलक ताकि बाल बच्चा खुश रहल आ उमङ्ग रहय छै बच्चा अरके बच्चासभ की करय छै जाइ छै आरामसँ दशहरा मेलामे गेल दशमी दिन जेना रावण वध होइए रावण वधमे रावणके देखलक ओकर बाद जे छै फेर अपन घर आयल जे भी चीज ओकरा चाही ओ माँगलक या खरीद लेलक त ओ खरीदके पूरा खुश रहय छै दशहरोमऽ तऽ दशहरा पूजा भी बहुत बढ़िआँ छै बाल बच्चासभ खुश रहैए सभ आदमी एक दोसरासँ मिलैए ईसभ जे छै बहुत अच्छा सांस्कृतिक अथी छै पाबनि छै अपना यहाँ